पुस्तकांचें म्हणत जाल्यार म्हाका पुस्तकां हीं हातांत घेवन वाचपाक आवडटा जर आमी पुस्तकां जीं ऑनलायन साॅफ्ट काॅपी मेळटात आनी जीं पुस्तकां जीं हातांत घेवपाक मेळटात म्हणजे लायब्ररीन मेळटात अशें जर तुमी म्हाका विचारत जाल्यार हांव म्हणटलें म्हाका आवडटात पुस्तकां म्हाका साॅफ्ट काॅपी आवडनात म्हाका हातांत घेवन पुस्तकां वाचपाक आवडटात ताका तशीं कारणां आसा एक तर पुस्तकां जर तुज्या हातांत आसत तुका जाय तेन्ना तेज्यो पेजी तुका चाळपाक मेळटात आनी जाय तशें वाचपाक मेळटा आनी जर तुमी ऑनलायन जी साॅफ्ट काॅपी मेळटा ती जर म्हणटात जाल्यार तातूंत अशें आसता की तुका तें कंप्यूटराचेर किंवा तुमच्या फॉनाचेर वाचचें पडटा आनी तशें केल्ल्यान मागीर दोळ्यांचेर ताण येता त्या परस सदाच हांव म्हणटा की जीं पुस्तकां हातांत घेवन वाचपाक मेळटात तीं केन्नाच बरी कित्याक दोळ्यांचेर तांण दिवन फॉनाचेर किंवा लॅपटाॅपाचेर वाचप हें म्हाका इतलेंशें पसंद ना आनी एक म्हणटलें जाल्यार पुस्तकां जेन्ना तुका हातान घेवन वाचपाक मेळटात तातूंत एक वेगळीच मजा आसता नव्या पुस्तकाचो तर बरो एक वास आसता जो म्हाका खूब आवडटा आनी तुका जाय तेन्ना तुका पेजी चाळपाक मेळटात आनी दोळ्याचेर तांण येवप अशें कांय आसना तूं मदीं जाय तेन्ना थांबून वाचपाक शकता आनी ऑनलायन पुस्तकांचें जर म्हणत जाल्यार त्या खातीर तुका लॅपटाॅप किंवा मोबायलाची गरज लागता आनी मागीर लागता तुका मोबायल आनी लॅपटाॅप जर तूं खूब वेळ पळयत रावत जाल्यार मागीर दोळ्यांचेर ताण येता आनी तितलेंच न्ही तर ताका लायट लागता चार्ज करपाक आनी वेळय लागता त्या खातीर हांव म्हणटा पुस्तकां जीं हातांत घेवन वाचप आसता तीं सदांच बरीं